शुरू शुरूमे जे छै से चित्र बनबय कालमे बहुत तरहक एहन गलती होइ छलै जैसँ हमरा सभके सीख लिअ पड़य छल कखनो कखनो मानि लिअ जे स्केचसँ बनबय छलियै तऽ कलर खराब भऽ जाइ छलै बहुत परिश्रम करऽ पड़य छलै कोनो कोनो एहन क्षेत्रमे एहन एहन घसा जाइ छलै या मानि लिअ जे बहुत दिक्कत होइ छलै आओर जखन जँ जँ हमरा सबके एकर अनुभव होइत गेलै तै तऽ हमसब बढ़िआँ परिश्रम जँ जँ करैत गेलियै तँ तँ अनुभव होइत गेलै तँ तँ हमर सबके कलाकारी नीक होइत गेलै शुरूमे तऽ दिक्कत होइते छलै आब जाके कोनो दिक्कत नहि होइ छै आब हमसब पूरा अइ विषयपर जे छै से बढ़िआँसँ बना लै छियै चित्र ओइमे कोनो दिक्कत नहि होइ छै